बैंक जो मुंहिंजो अनुभव सुठो कोन्ह रहियो आहे असां हिक चक्कर बैंक में असांजो अकाउंट में पेसन जी चाकरी असांजो मेसेज न आयो त असां पुछण वियासीं उहे बेंक वारा असांखां एॾो रुखो ॻाल्हायुनि जीअं की असां उन्हनि खां कुझु कर्जु व वठी वेठा हुजउं उअं ई असांखे असांखे इन टेबल खां उन टेबल खां उन टेबल खां उते उनखां वठी उनखां वठी अलॻि अलॻि ब्रांच में मोकिले करे असांजो बैंक यो जेको बि कमु आहे उहो अधुरो रखाए छॾियनि असांजा पेसा केॾीमहिल आया असांखे उहो ख़बर ई न पया असांजा उहे पंज हज़ार किथे हली विया उहे पंज ॾींहंनि खां पोइ असांखे वापिसि आया असांखे बैंक जी हीअ कार्यवाई ॾाढी लंबी लॻी